हमर घर भऽ गेलै मसीना चौकपर खाना मिलि जेतै खानामे हमरा लैके रहै सब्जी आओर तन्दूरी रोटी एक प्लेट तऽ ई भऽ गेलै ऑडर पहुँचा सकै छिए ऑडर पहुँचा सकै छिए ने ऑडर पहुँचा सकै छिए आओर एक प्लेटमे शाही पनीर शाही पनीर आओर हाफ प्लेट हाफ प्लेट भेज बिरयानी आओर एक प्लेट जे भऽ गेल शाही पनीर तीन प्लेट जे भऽ गेलै से हो गेल अहाँके मटर पनीर तीन सओ बारह रोटी तवा रोटी मक्खन लगाके हँ मक्खन लगाके दऽ देबै ने तवा रोटी आओर सतरह सओ चालिस तन्दूरी रोटी तऽ ओहिमे घी लगा देबै

ठीक हइ तऽ ओहिमे घी लगा देबै राजमा चावल तीन प्लेट हँ लिखैत जाउ ने तीन प्लेट राजमा चावल हँ ओहिकेबाद भऽ गेल अहाँके एक सओ तेरह गिलास राइता हँ राइता राइता ओहिकेबाद भऽ गेल अहाँके कहै छै राइताके बाद कढ़ी पकौड़ा कतेक बारह प्लेट बारह प्लेट कढ़ी पकौड़ा अण्डा कढ़ी तऽ लिखबाइए देली हन ओहिकेबाद अहाँके भऽ गेल